हीअं त असां सिंधी आहियूं असांजी ॿोली आहे सिंधी ऐं मिठड़ी ॿोली आहे हीअं त अॼु नई तकलीफ़ के अची वई आहे नवा कांप्युटर नवा लैपटॉप अची विया आहिनि असांजी सिंधी भाषा परे थींदी थी वञे ऐं हिंग अंग्रेज़ी अॻियां वधी वई आहे असां जेतिरो थी सघे पंहिंजी मात्र भाषा खे वधाइणो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी बोली ॻाल्हाइण सेखारियूं पंहिंजे घर में सभिनी सां सिंधी ॻाल्हायूं जीअं असांजी ॿोली आबादु रहे ऐं हमेशह काइम रहे अॻिते सिंधी ॿोलीअ जी वैल्यू वधे असां इहेई चाहींदासीं त असां सिंधी भावर पाण में गॾु जी करे सिंधी ॿोलीअ खे वजूदु सुठो ॾेयऊं ऐं सभिनी खे इहो दरख़ास्तु करियूं सिंधी बोली हमेशह काइम रहे असांजी ॿोली मिठड़ी सिंधी ॿोली हमेशह जिंदह रहे हमेशह मिठड़ी ॿोली ॻाल्हाईंदा रहूं ऐं सभिनी सां मिठिड़ो ॻाल्हाइयूं